देश में जो अस्पताल की सेवाएँ वर्तमान समय में चल रही हैं मेडिकल विभाग से संबंधित सेवाएँ जो हैं वह बेहतर और अधिक अच्छी होना चाहिए क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में जो कार्य कर रहा है कार्य करने के बाद वह जब अस्वस्थ हो जाता है तो अस्वस्थ होने के लिए उसको उचित चिकित्सा सुविधा प्राप्त होना चाहिए हमने कई बार देखा है कि व्यक्ति जब बिल्कुल मरने की स्थिति में पहुंच जाता है तब उसको प्राथमिक उपचार की सुविधाएँ प्रदान की जाती है जबकि उस समय यह नितांत आवश्यक है कि व्यक्ति को तुरंत सुविधाएँ यदि मिल जाती हैं तो उसका जीवन बच सकता है चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर एक भगवान की सेवा के रूप में कार्य करता है व्यक्ति पूरा अपना समर्पण चिकित्सक के ऊपर निर्भर करता है कि मेरा व्यक्ति इस चिकित्सालय से स्वस्थ होकर अतिशीघ्र घर पहुंचे क्योंकि एक व्यक्ति के अस्वस्थ रहने पर पूरा परिवार जो है वह अस्वस्थता की स्थिति में रहता है हमने वर्तमान समय में देखा कि कोविड जैसी महामारी ने इस देश में अनेकों लोगों का जीवन छीन लिया यह खतरनाक बीमारी जोकि हमारे इलाके में भी हमने अस्सी नब्बे लोगों को देखा कि वो इस कोविड की महामारी में अपना जीवन खो गए उनका परिवार आज भी उस कोविड महामारी के कारण दुःख के समय में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है यह भयंकर जो महामारी हमारे देश में आई उसने अनेकों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया परिवार आज भी विषम स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है हमें इस प्रकार हम सभी से यह चाहते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में सभी को उचित लाभ प्राप्त हो सके